नमस्ते सन सिटी से बोल रहे हो क्या वैल्डिंग से मैडम आप को दिया हुआ था ना रेलिंग पलंग दरवाजे का फैन सब बनाने के लिए दे रखा था ना अभी तक कारीगर आए हुए नहीं हैं अच्छा आप ने क्या भाव से अपने काम दिया हुआ था अच्छा एक वैल्डिंग का पचास रुपये लगेगा तो मैडम मुझे आप ये बताओ कि पूरे घर का कितने आपने सर से कितने पैसे ले रखे हैं देखो पहले तो नाल के ऊपर वे वो लगवानी है अपने को रेलिंग बाहर की बाल्कनी की है इस तरफ़ वाली बाल्कनी की है इस तरफ़ की है और दरवाज़े के पीछे भी दरवाज़े है ना उनके लोहे के वो लगवाने है फ्रेम लगवानी है खिड़कियों के फ्रेम लगवाना है है नाखिड़की अच्छा तो मैडम आप फिर काम करवा दो कितने वर्कर लगवाओगे आप चार लगवाओगे अच्छा और क्या हाज़री देनी है उनको एक को दो हज़ार पर डे के दो हज़ार तो मैडम चार के तो पाँच हज़ार रूपये पर डे के बहुत महंगे हो जाएगा बहुत महंगा है ये भाई थोड़ा कम करो नहीं मैडम बहुत ज़्यादा सर लगाना पैसा पैसा कब फिर अब मुझे तो लोहे का भी तो पैसा देना पड़ेगा लोहे का फिर बिजली बिजली किसकी खर्च करोगे आप तो फिर आप को मैं दो हज़ार रूपये कैसे दूँगी बिजली का बिल तो फिर मेरा आएगा ज़्यादा आप की तरह से वैल्डिंग मशीन लाते हो नहीं तो सर मैं आप वैल्डिंग मशीन भी किस तरह की ले कर आओगे छोटी लाओगे बड़ी लाओगे तो फिर मेरा बिजली का बिल भी तो बहुत आएगा नहीं तो मैडम आप पैसा कम करो कितना एक बंदे को रोज़ का पर डे का आठ हज़ार रुपये दूँगी तो पाँच हज़ार रुपये तो सर वो मेरे रोज़ के बिल बिजली का बिल भी आ जाएगा चार से पाँच हज़ार रूपये तो मुझे पंद्रह पंद्रह हज़ार रुपये पर डे की रैलिंग पड़ेगी पंद्रह सौ भी बहुत ज़्यादा बता रहे हो मैडम बिजली का बिल मैं तो कह रही हूँ पाँच दस हज़ार रुपये पर डे का तो वही आ जाएगा तो मै कैसे दूँ बताओ आप आप तब मैडम फिर भी बहुत ज़्यादा बता रहे हो क्यों मुझे फिर लोहा भी ख़ुद के पैसों सेख़रीद कर ले कर आना है लोहा क्या भाव लाओगे अगर आप ला रहे हो तो नहीं तो आप मुझे ये बता आप मुझे ये बता दो नहीं मुझे बता दो कि आप की क्या भाव लोहा ले कर आओगे तो मैं आप को ही सारा काम दे देती हूँ कि आप ही सारी चीज़ें ले कर आ जाओ और आप ही सारा काम कर दो आप मेरे को उचक बता दो कि आप उचक कितने के पचास हज़ार लगेंगे बीस हज़ार लगेंगे पैंतीस हज़ार लगेंगे लाख रुपया लगेगा आप मुझे ये बता दो कन्फर्म ला अच्छा आप लोहा ले कर आते हो तो एक लाख रुपये में पूरे चारों तरफ़ से वेल्डिंग वग़ैरह सारी चीज़े करवा दोगे आप तो मैडम फिर आप एक काम करो आप का एड्रेस और ये बता दो है ना मैं अपने ले कर आप को पेमेंट पेय कर देती हूँ और आप को आज से ही आ के सारा काम स्टार्ट करवा दो